मैंने कल एक चार्जर खरीदा था जब ये सैमसंग का चार्जर था ये काफ़ी अच्छा चार्जर है और काफ़ी जल्दी ये फोन को चार्ज करता है जब मेरे फोन की बैटरी मैंने कल जब इसे बाईस पर्सेन्ट पर मैंने फोन की बैटरी पर लगाया था तब पंद्रह मिनट में इसने उस बैटरी को अट्ठारह प्रतिशत कर दिया था मैं देखकर बहुत खुश हुवा क्योंकि मुझे काम भी करना था और बहुत जल्दी ये चार्ज करता है मेरे को ये काफ़ी पसंद आया